ہمارے وہاں میلہ لگتا ہے عید كے موقعے پر چار دن كا میلہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ سارے لوگ شركت كر نے كر كے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بہت مزہ آتی ہے اس میں اس كو آنے كا انتظار سب كو رہتا ہے